हेल' ओइ नोंस्रानि दुखाननिफ्राय आं दाखालि साब्लाय लाबोदोंमोन साब्लायना मोजां नंथारा दखन माबायदि माल हरदो नोंलाय दुखानानो माबायानो साब्लायानो मांखायबो मोजां जाथाराखै साहा फुदुंदों आङो गोसोमसो जाथारदों मोजां जाया ए एथ' मोजां गायखेर मोजां होनानैसो आङो माबा साहाखो फुदुंदो कालारानो मोजां जाथाराखै साब्लायानो मोजां जायाखै साहाया आं एथ' मोजां सिनि गायखेर होनानै मोजां लोंनो होननानै फुदुंबाय साहायानो मोजां जाथारासै गोसोम मोरैबा जाबाय कालारा दंखलनि नङा थुङानिनो फिलटार खालामबावनायसो एसां मोजां माबा साब्लायानो मोजां माबायासै रङा मोजां जायासै नङा जि जि जायो बेखो बुंगोननालाय

अ एनिखायनोथ' उनाव आरो मोजां माल लाना फायबोला ओ माबाब्लानो हरब्लानो जाबाय हय माबा दा जेनोबा आङो जिखौ ओ साहाखौ फुदुंनायाव गोसोम जादोंनालाय ओंखायनो बुंहरबाय आरो

अ एनिखायनोथ' ओ ओ बुंखानांगोनथ' आरो ओंखायनो आङो बुंहरबाय जेनोबा हा ओ ओ दा ओंखायनो जेनोबा बाहाय ओ ओ ओ इनिफ्राय जेनोबा साहाया बाहाय गोसोम जानायखायलाय आङो बुंहरबाय आरो नोंखो ओ ओ ओ ओ बिनिखायनोथ' बुंहरबाय आङो जेनोबा उनाव आरो सोरबाफोर लांनानै जेनोबा बुंजानो गोनां जायाथों होननानै जेनोबा आं कमप्लेन्ट हरनायबायदि जाबाय आरो ओ जागोन दे होमब्लालाय ओ